हेल' नोंथां नोंसोरना जाग्राया बोरै जाखो माथो गुसुथार संख्रिबो नाङा बानलुबो नाङा आं बेखौ रिटार्न खालामसै नोंथांमोना लांफिनबानो जाबाय आंनो गोदान लाबोफिनदो